बहुत जादा ई टेक्नोलॉजी लेल लोजीमे बहुत जादा बदलाव एलय हँ पहिने ककरो टी वी नहि रहय मोबाइल नहि रहय पहिने छोटका मोबाइल रहय जे से किछो नहि होइत रहय सिर्फ बस केवल बात होइत रहय आओर आबके जे ई मोबाइल छै अइमे ई बड़का स्मार्ट फोनसँ हर चीज होइ छै चाहय गैस भरा लेलहुँ मोबाइलेसँ भए जाइ छै एक फोन लोक करय छै आबि जाइ छै पैसो रुपैओ जे लोक दै छै रुपैओ लेनदेन सब चीज होइ छै मोबाइलपर हर चीज बिजली तिजली सब किछु मोबाइलपर होइ छै टी वी यो पहिने नहि रहय आब हर घरमे टी वी छै टी वी के बारेमे टी वी असलमे हर चीजके लोक न्यूज सबसँ पहिले तऽ ई मोबाइलेपर जे छै कोनो एहन काम नहि छै जे मोबाइलसँ नहि भए सकय छै चाहय चाहय ओ पहिले तऽ सभसँ बहुत देर तक फ्रीमे बात कए सकय छी बहुत देर तक वीडियो कॉलोके यानि मूँहसँ यानि फेस टू फेस बात भए सकय छै खाना ऑर्डर कए सकय छियै हर चीजके लिये डिलिवरी भए सकय छै हर चीजके कोनो कपड़ा ऑनलाइन चललइ हँ कपड़ा ऑनलाइनके बाद पढ़ाइ कए सकय छियै ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाइके बाद बिजलीके सबके बिजलियेसँ कए सकय छियै मोबाइलेपर यानि सब अपन अपन काम कए रऽ कए सकय छै मोबाइलेपर यानि जेना कि लैपटॉप सबपर लोक काम करय छै एना मोबाइलोपर काम कए लै छै लोन लोक लै छै मो मोबाइलेपर लोन लेलाके बाद न्यूज बहुत पूरा देश सबके बारेमे न्यूज न्यूज ओइपर न्यूज सब सुनि सकय छै सब चीज आइ काल्हि फिल्म सीरियल हर चीज देख सकय छै एक टा बहुत बढ़िआँ कयलकइ पहिने तऽ ककरो एक टा मोबाइल फोनो नहि बढ़िआँसँ रहय आओर आबके युगमे तऽ ई हर घरमे चाहे ओ छोट पैसा यानि कमो पैसा जकरा छै ने ओकरो पास ई मोबाइल छै आओर सब चाहय ई छोट सब मोबाइल राखि सकइए मोबाइलके बढ़िआँ यूज करय छै इस्तेमाल करय छै ओ हर चीजे मोबाइल परमे आबय छै